اسمارٹ واچیز اور ٹیکنالوجی جیسے جی پی ایس گھڑیاں فٹنیس ایپس اور دوڑنے والی ایپس آج کے دور میں ہماری صحت اور ورزش کو بہتر بنانے کے لیے ایک انقلابی ذریعہ بن چکی ہیں یہ گھڑیاں آپ کی دوڑنے کی رفتار فاصلے اور راستے کو ریکارڈ کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کہاں دوڑا کتنی دیر میں اور کس رفتار سے اسمارٹ واچز آپ کی دل کی رفتار کو مسلسل مونیٹر کرتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس شدت سے ورزش کرتے رہے ہیں اور کب آرام کی ضرورت ہے روز مرہ کے قدموں میں قدموں کے گننے کی اور کیلریز اور یہ گھڑیاں آپ کے روز مرہ کے قدم چڑھائیاں کیلریز کو نوٹ کرتی ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں کم از کم آٹھ ہزار سے دس ہزار قدم چلیں